अज्ज में थुहानू दौड़ा दे बारे च सनान लगां स्हानू निक्के होंदे दौड़ने दा बडा शौकं हा अ निक्की निक्के होंदे गुल्ली डडां खेलदे है ते गुल्ली डडां खैलदे होई आसेगी दौड़ना असें बेटवाल खेलदे होई दौड़ना फिर जियां जियां वेटवाल खैलना च दौड़ना फिर अस मतलब दौड़ने दा स्हानू इक शौंक बनी गेआ निक्के निक्के होंदे है सब सक्ूल च दौड़ दा कम्पीटिशन होंदा हा अस उद्धर दौड़दे रौंहदे है असें मतलब दौड़दे गै रोहना इद्धर उद्धर दौड़ा ना मतलब दौड़ी दौड़ी साढ़ी इक इयां मतलब इक किस्मा दी साढ़ी आदत जेही बनी गेई दौड़ने दी फिर जियां जिया अस बड्डे होन लगे ते स्हानू ते सानू दौड़ने दा और शौंक चढ़न लग्गी पेआ अस दोड़दे गै रौंहदे है मतलब स्कूल जाना तां बी दौड़दे जाना न्हेरा न्होन जाना तां बी दौड़दे जाना मतलब स्हानू दौड़ने दा इक इन्ना शौंक जेहा पेई गेदा हा असेंगी मतलब दौड़दे गै रौहना दौड़दे गै रौहना मतलब जियां जियां अस बड्डे होन लग्गे फिर असें गी भर्तियै तांई दौड़न लग्गे असें बडलै चार बजे उट्ठियै दौड़न चली पौना कदें असें अपने ग्रां अपने घरे कोला दौड़ना स्टार्ट करना कदें असें जांडी आहली साइड चलन लेई पौना कंदे जांडी दा फ्ही अपने पिंड बापस औना पिड़ां च फिर दौड़न चली जाना शमी ले सबेरे शामी स्कूला बी दौड़दे जाना जियां जियां काॅलेज पढ़न लग्गे काॅलेज बी दौड़दे जाना मतलब असें दौड़दे रौहना दौड़दे रौहना जित्थै मन करना मतलब इयां इक दौडने दा शौंक जेहा बनी गेदा हा सानू आसेगी दौड़ने दी इक आदत जेही बनी गेदी ही ते अस दौडदे गै रोहंदे है फिर आसे भर्ती ताई दौड़ लाना स्टार्ट करी दिती भर्ती ताई दौड़ लाने तांई अस बडलै सबेरे सबेला सबेला न्हेरे न्हेरे उट्ठना मतलब चार बजे साढे तिन बजे फ्रेश होइयै मतलब होइयै फिर असें अपने अड्डे जिटी रोड तक जाना फिर आसे मतलब अपने अड्डे उप्परा स्टार्ट करना कदें असें कुते दे दौ चक्कर लाने कंदे आसें फिर टकयाल जाना दौड़दे दौड़दे आसे कदें घगवाल बी चली जाना घगवाल दा फिर असें दौड़दे गै बापस आना बापिस आइयै असें डंड बैठकां करनियां मतलब दौड़ने तांई असेंगी मतलब बड़ा मजा औंदा रेहा दौड़ने गी ते इयां इयां गै दौड़ा दी साढ़ इक आदत बनी गेई आदत साडी बडी स्हेई ही मतलब जिसले दौडना ते दौडियै सानू बडा गै मजा आ मजा आना ते कन्ने दौड़ी दौड़ ीमतलब साडी आदत गै बनी गेई ते आदत बनी गेई ते फिर आसे कंदे अपने अड्डे उपर दौड़ना ते कूटा मोड़ चली जाना कंदे दौड़दे दौड़दे असें छप्पड़ चली जाना कंदे दौड़दे दौड़दे असें मेले तक चली जाना मेला दा असें बापस औना दौड़ी दौड़ी ऐ फिह् आइयै असें डंड बैठकां कड्ढनियां फिर दस मिन्ट अपने दौस्तें कन्नै गप्पां लानियां फिह् केह्ड़ी भर्ती कुद्धर आरदी ते केह्ड़ी कंदू भर्ती ऐ कंदू पेपर ऐ कंदू किश ऐ फिर असें काॅलेज जाना ता वी आसे दौड़दे जाना मतलब इयां दौड़ने दा इक शौक जेहा बनी गेदा हा दौड़ने दा दौड़ी दौड़ी ऐ मतलब सब किश दौडने बजह कन्नै साढ़ी मतलब बडी फिजीकल जेहड़ी शारिरक शक्ती ही ओह् बधदी मतलब डंड बेठकां कड्ढनियां दौड़ने कन्नै साढ़ा मतलब हर्ट बीट जेहड़ी ऐ ओह् स्हेई रौहनी मतलब अस फिजीकल शररिक तौर उप्पर असें पूरा फिट रौहना साढ़े मतलब जेहडे़ और बी साढ़े पिंडे दे फौजी फाजी आएदे उन्हे सानू आक्खना बाह् यार बाह् के दौड़ा दे ना मतलब दोड़ने दी सानू निक्के होंदे दी आदत साढ़े जेहडे़ मास्टर ओह्बी सानू स्कूलें च उन्हे सानू आखना हां भाई लैओ यार दौड़ी इनाम पंज रपये दा पंज रपये दा मतलब इत्थे आसें मतलब दौड़ने दा बडले उट्ठियै पैहलें अपने सारे दोस्तें गी फोन करना हां भाई सवेरे चार बजे उट्ठियै फोन करना कि चल भाई दौड़न चलचै ते फिर दुऐ बंदे गी फोन करना भाई दौड़चे मतलब दौड़ी दौड़ी आसे जेहड़ा ओह् बड़ा मजा आंदा रेहा दौड़ने गी ते इयां गै फिरी अग्गे आसें इक साढ़ी आदत ऐ आसें प्रफेशनल जिसलै अस काॅलेज पढ़न लगे तां फिर आसें सौ मीटर दौ सौ मीटर मतलब पंज किलो मिटर जो बी दौड़ना स्टार्ट करी दिता आसें बड़ी बारी मैराथान बी इस्सै काॅलेज दी तरफा दो चार इक अद्धा मैडल जित्तेआ ते मतलब सानू बड़ा गै मजा आदां रेहा दौड़ने तांई दौड़ने बिच ते दौड़ने सानू बड़ा इन्सपाइयर कीता जिंदगी च मतलब जिसलेै बंदा शाररिक ओह् आखदे नी के जिसले बंदा शररिक तौर उप्पर मजवूत होऐ तां ओह् मानसिक तौर उप्पर बी मजबूत होंदा ते दिमागी तौर उपर बी मजबूत रौंहदा इयां गै अस एह् आक्खी सकने कि दौड़ना दी बजह कन्नै सानू बड़ा गै फायदा होआ दा ते अस इयै आक्खी सकने कि दौड़ जेहडी ओह् बडी स्हेई चीज ऐ अजकल दिक्खो पूरे गै लोक मतलब लोकें गी बड़ियां सारियां बिमारियां होआ दियां जियां डाइविज इयां शुगर होई गेई बी पी बधदा अगर बंदा दौड़ लाए ते उसी बड़ी सारी बिमारी कोला बंदा बचे रौंहदा मतलब कि दौड़ना में मेरे अनुसार दे दौडना मतलब कोई किन्ने बी चिर दा बंदा होऐ दौड़ आसेंगी इक अपनी आदत गै बनाई लेनी चाहिदी क्योकि दौड कन्नै सानू बड़ा फायदा होंदा अगर अस दौडदे रौहचे तां मतलब साढ़ा बी पी जो शुगर जो मतलब सौ प्रकार दी बिमारी जेहड़ी ओह् सानू ओहदे कोला अस बचे रौंहना हा ता इयै मतलब दौड़ना इक बहूत अच्छा आदत ऐ ते मतलब दौड़ गै तां थुहानू पूरा दिन इयां तुसें मतलब ओह् एह् नेईं एहसास होना कि तुस इयां थक्की गेदे हो मतलब दौड़ने कन्नै इयां पूरी चुस्ती बनी रौहंदी साढ़े शरिरे च स्याने बंदे केंइ केंइ किलोमिटर पैहलें बचारे चलदे गै रौंहदे हे मतलब अजकल दी दिनचर्या गै साढ़ी ऐसी होई गेदी कि अस मतलब ना मसा चलने नां ओह् करने मतलब आसे दौड़ मतलब मतलब दौड़ना मेरे मुताविक इक बड़ी स्हेई चीज ऐ पहले साढ़े बजूर्ग चार बजे उठदे है डंड मारदे हा चक्कर लांदे हे कुशतियां घुलदे है ते ओह् तां उन्हेगी बडा फायदा रौंहदा हा ते मतलब में ते इयै आक्खगा कि दौड़ना इक बड़ी बड्डी गल्ल ऐ हूम मतलब इक अचीवमेंट आक्खो आक्खदे भर्ती बडे़ बारी दौड़ कड्डी इक वारी आसें साम्वे भर्ती ही उत्थे में पंज किलो मीटर दौड़ लाई चौवी मिन्टे च दौड़ ही महाराज पक्के रौंडे उप्पर दौड़ ही दपैहरी दा इक बजे दा हा ते ओह् आसें मतलब बिंहे बाइयै मिन्टे च दौड़ कड्ढी ओह् ते ओहदे बाद च आसें ओहदा रिटन बी कड्ढेआ मतलब दौड़ने च अस दौड़दे रौहदे ते ओहदा फायदा सानू ओह् होया कि उसले सानू एह् एहसासा नेईं होआ मतलब अस ओह् रन्निंग जेहड़ी ही मतलब ओह् पास करी गे ते में ते इये आक्खगा भला दौड़ना इक बहुत ओह् है फ्ही मतलब बड़ा अस सबेरे चार बजे उट्ठियै बजे उट्ठियै जेहड़ी दौड़ लांदे हे उन्हे साढ़ी भर्ती दिक्खने च बड़ी मदद कीती ते असें मतलब बड़ी बारी भरतियै च दौड़ कड्ढी ते एह् साढ़े तांई मतलब रननिंग बहुत ही जेहड़ी ऐ ओह् फायदेमंद रेही ऐ साढ़े जीवन तांई दौड़दे रेह् मतलब साढ़ा शरिरिक तौर उप्पर अस बडे़ मजबूत रेह दिमागी तौर उप्पर बी अस बडे़ मजबूत करदी ऐ सानू दौड़ तांइयैं मतलब मेरे मुताविक सारे जने दोड़ना गै चाहिदा दोड़दे रौहना चाहिदा अस इत्थेै दौड़दे रेह् जिसले तक मेले दा बापस होना कंदे कंदे अस हिरानगर काॅलेज पढदे आसे हीनानगर काॅलेज इयां गै दो चार मुडे़ आक्खना चलो जार बडले आसें अपने काॅलेज तक दौड़ने हां आसें हीरानगर अपने काॅलेज तक दोड़ी ओड़ना कंदे कंदे आक्खना चलो जार सबेरे सबेरे जांढी तक अफने ग्रां दा निकलना ते जांडी तक दौड़दे जाना फिर अग्गे न्हाई धोई सानू साडा मन बननना कि चलो जार माता मत्था टेकी आने किले आहली आसे दौड़दे दोडदे माता दे बी चली जाना ते कंदे मतलब माता दे मत्था टेकी ओना कंदे अपनी काॅलेज तक चली जाना मतलब दौड़दे दौड़दे बडे सारे मुडे़ सानू लभदे दौड़दे अस अपने पिंडे दौड़दे हे ओह् बी पिंडे दे मुडे़ लब्भने मतलब आसें गी बडे़ मुडे़ इयां इयां मतलब इक ग्रुप जेहा बनाए दा होंदा हा दौड़ने तांई दौड़ना में ते इयै आक्खदा हा कि दौड़ बड़ी स्हेई चीज ऐ ते हर इक वंदे गी दौड़ना चाहिदा ते जिसी बंदे गी दौड़ने दी आदत ऐ जेहड़ा बंदा दौड़दा ओह् बंदा पंज सौ बिमारियै कोला जेहड़ा ओह् दूर रौंहदा उसी डाॅक्टरें कोल जाने दी जरुरत नेईं पौंदी मतलब अगर बंदा दौड़ग तां जेहडा अपना खान पीन बी ठीक खाग क्योकि अगर बंदा दौड़ग ता गै अगर ओह् गल्त खाग तां उसी अगले दिन दौड़ने दी दुख होंदा इयां महाराज अजकल फास्ट फूड बड़े चली पेदे दौड़ तुस लागे ना इक दिन स्हेई नेईं खाते अगले दिन थुहानू चली पेदे दौड़ तुस लागे ना इक दिन स्हेई नेईं खागे ते अगले दिन गैरा बडे़हानू अगले दिन थुहानू मतलब दोडने दा दोडने च दुख होना थुआढ़ा साह् फुल्लना ओहदी बजह कन्नै तुस मतलब थुहानू थुहानू गै इयां दुख होना दौड़दा होई ते मतलब उसी तुसे आपू गै सोचना जिसले अपने शरिरे गी दुख होऐ ते बंदा आपू गै सोचदा फिर तुसे सोचना कि एह् मतलब में नेई दौडां मतलब में इये जेही ओऐ जेही चीजां नेई खां मतलब दौड़ने च और मन लगदा जियां जियां तुस दौड़दे जागे इया इयां थुआढ़ा मतलब फिजीकल थुआढ़ी जेहड़ी स्ट्रैंथ ऐ ओह् बधदी जंदी ओहदी बजह कन्नै थुहानू मजा आन लग्गी पोंदा दौड़ने च पैहले पैहले स्टार्टिग स्टार्टमिग च केह् पता तुस इक किलोमिटर दौड़ो पंज सौ किलोमिटर दोड़ो फिह् दौड़दे दौड़दे तुस चार किलोमिटर दौड़न लेई पोने फिह् पंज किलोमिटर फिर इक टाइम ऐसा आंदा कि तुस चाहे बीह किलोमिटर दोड़ो थुहानू कोई फर्क गै नेई पोंदा ते मतलब और बी पिंडा दे मुडे़ बडले इयां सारे लेंदे उत्साह मिलदा उन्हेगी यार एह् दौड़ा दे तै में बी दौड़ना इक साढ़े उद्धर भर्ती होने दा क्रेज बड़ा भर्ती दा सारे कोला पहली चीज गै जेहडी चाहिदी होंदी ओह् दौड ऐ अगर बंदा दौड गै नी कड्डी ते फिर ओह् भर्ती होने दा सपना छडी देऐ ताइयें जेहडा दौडना ओह् बड़ा जरुरी ऐ ते में ते इयै आक्खगा भला दौड़ा करो दौड़ने च कन्ने शरारिक मझबुती जेहडी ऐ ओह् बनी रौंहदी ऐ ते सारे बंदे गी दौड़ना चाहिदा में आखना वंदे ने मतलब दस साल से बंदे कोला लेइयै सट्ठ पजांह साल चाली साल तक मतलब कि बंदा जेहडा इक दौड़दा रवे ते तां उसी अपने बुढापे कोई बिमारी नेई लग्गी सकदी ऐ दौडना इक बहुत ही अच्छी चीज ऐ में ते इयै आक्खगा कि सारे लोकें दौड़ना चाहिदा ते अस बी दौड़दे गै रेह् मतलब बतेरियै भरतियै च दौड़ कड्ढी ते मतलब बैसीकली जेहड़ा अस दौड़दे है भर्तियै दिक्खने तांई गै दौड़दे दौडने च मजा बड़ा औंदा रेहा पैहले पैहले जिसले अस दौडने दा एहसासा होंदा कि नेई दडोना फही बल्ले बल्ले दौड़न लेई पे तां फिर आसे दस दस पंदरा पदंरा किलोमिटर दौड़ी ओड़ना सवेरे उट्ठना चार बजे दौड़ लान जाना जिसले काॅलेज पढ़दे हे उसलै सवेरे उट्ठना दौड़ लान जाना ते दौड लाइयै जिसले दौड़ लाइयै आना ते फिर अस आइयै फिर मतलब एक्सरसाइज करनी डंड कड्ढने बैठकां कड्ढनियां मतलब पुूरे डोले शोले बनाने पूरे अपने एक्सरसाइज करी कोरी ऐ आना फिर न्हाना धोना मदंरे शदंरे जाना मंदरे शंदरे जेइयै फिर आसे

इने किलोमिटर दौड़ लाई दौ किलोमिटर चार किलोमिटर पंज किलोमिटर किन्ने सप्रिंट किन्ना मारना मतलब फास्ट किन्ना दौड़ना ते बल्ले किन्ना दौड़ना आसें इयै सोचदे रेह् मतलब इये गल्लां करदी रौहनियां काॅलेज बी मतलब जिसले बंदा दौड़दा ते इक चीज में एह बी दिक्खी कि ओहदा खान पान बी जेहडा ओह् बिलकुल स्हेई रौंहदा ओह् इक मतलब जेहडी स्हेई चीज गै खाग ओह् कंदे बी तल्ली मली दी चीज नेई खाने दी कोशिश करो इयां स्हेई चीज गै खाग जियां बार बी जाग ते फास्ट फूड बगैरा नेई खाग ओह् यूज जास गै पीग ते मतलब बड़ी गै स्हेई चीज ऐ दौड़ने च दौड़ मतलब फिर आसे जिसले फिर भर्तिये दे लागे आई जानी ते आसे शामी बी दौडना मतलब दौ ढाई बजे काॅलेज डणधथथआउआ़ मतलब शैल अच्छी नींदर बी शैल औंदी भाई दौड़ना हौऐ ते हून घार दौड़ना नेई होऐ ते बंदा इयां आलस कन्ने गै भरेऐ रौंहदा पर अगर बंदा दौड़दा रवे ते उसी मतलब दौड़ने च मजा बडा आंदा ते कन्ने ओहदी मतलब पूरे शरिर दी फुर्ती ऐ जेहड़ी ओह बने दी रौंहदी ते जिसले ओहदे शरिर दी फुर्ती बनी रौंहदी ते उसी हर कम करने च मझा औंदा जिन्ने तक थुआढ़ा शरीर नेई स्हेई होऐ इन्ने चिर थुहानू कोई मजा नेई आंदा जिसले तुस दौड़ गे थुआनू मतलब दौड़ने दे पूरा मजा ओंदा ते जिसले तुस मतलब दौड़दे है ते जिसले आसे काॅलेज दा औना काॅलेज दा आइयै फिर आसे कोई दो घंटे रेस्ट करनी सोना साना फिर शामी फिर आसे दौड़ना दौड़दे रैहना मतलब बडे़ साथ दिता आसें गी बडे बारी भर्तियै च दौडा कढडियां मेडिकल देने जां मतलब इयां इक और गै जनून हा बंदा इये चांहदा कि सारी उम बंदा जेहडा दौड़दा रवे उसी कोई दुख पौना साढ़े स्याने आक्खदे नी भाई कोई उस बंदे गी कोई कुन मक्खी नेई लगदी ऐ बंदे ने दोडदे रौहना चाहिदा मतलब कि मेरे मुताविक ते भाई हून फिजीकल अगर मतलब शररिक शक्ति मतलब फिजीकल स्ट्रैथं दी गल्ल करचे तां दोडा कोला उपर में नेई समझना किसे गी क्यो कि अगर अश कोई और ऐक्सरसाइज करने हा जियां अस मतलब अजकल जिम आहला बडा साढ़े इद्धर प्रचलन चली पेदा ते अगर अस जिम जाचे ते अगर अस बाह्में दी एक्सरसाइज करचै डोले आहली ते ओह् डोले गै बनदे ते जे अस भाई ढिड आहली करचे ते भाई ढिड गै भरोंदा दौड़ इक ऐसी चीज ऐ जेहडी साढ़े शरीर दे मशीनरी गी लांदी साढ़ा पूरा शरीर जेहडा ओह् कम्म करदा दौड़ना होऐ दोड़दे रौहना होऐ ता शमां पूरा शरीर जेहड़ा कम्म करदे रौहंदा जा मतलब दोडने च बडा गै इक तुस आक्खी सकने कि बड़ा मजा आंदा जिसले अस दौड़ने ता साढ़े शरिर च जेहड़ी हर इक पार्ट ऐ जेहड़ा ओह् बर्क डऐधईख़ करदा और एह् जरुरी नेई ऐ कि तुस इयां फास्ट गै दौड़ो अगर तुस बल्लें बल्लें बी दौड़दे रौहगे इयां मतलब दस दी स्पीड च बी बंदा दौडदा रवे इक दिन मतलब स्टार्टिग च हर इक वंदे गी दुख गै होंदा ऐ स्टार्टिंग च जेहडा बंदा दौड़ग उसी उट्ठने गी दुख होना पैहलें बल्लें सवेला क्योकि दौड़ दे मेरे मुताविक इयां बंदा सवेले सवेरे सवेरे बडले ओह् गै लाई सकदा सवेरे सवेरे गै हून तुस आक्खो कि दपैहरी इक बजे दौड़ लानी ऐ तो ओह् ते कोई नी लांदा पर इयां मतलब ओहदी सू तू पैहली दौड़ लाने दी आदत एह् बनदी कि सवेला उठी जंदा बंदा सवेला उठदा चार बजे मतलब सौ कम्म करी ओड़दा दौड़ नेई लानी होऐ ते बंदा उठदा अट्ठ बजे नौ बजे केईं बारी अट्ठ बजे उट्ठे छे बजे कोई अट्ठ बजे उट्ठे नौ बजे उट्ठे फिर जेहडा बंदा दौड़ लांदा ओह् बंदा सवेला चार बजे उठदा अपने हर इक कम्म करदा दौड लाइयै जिसले अस चार बजे बी दौड़ लान जंदे तां आसेंगी जिसले छे बजे औना ते फिर आसे सारे न्हाई धोइयै अपने देवी देवते दा मंदर जेइयै ते घंटा इक कोई किताव दिक्खनी ते फिर किताव दिक्खी ऐ ते फिर मतलब इयै साढ़ी अच्छी रुटीन बनी जंदी दौड़ा कन्नै ते आसें निक्के होंदे ते मतलब दौड़ने बड़ा मजा औंदा हा मतलब इयां इक दुऐ गी छू छवाका खैलना आसें ओहदे बी दौड़ नार्मल खो खो खेलनी कबड्डी खेलनी मतलब सप्रिंट ते कबड्डी हून तुस दिक्खो जियां सफूरती चाहिदी होंदी ते सफुर्ती जेहडी ऐ ओह् दौड़ा कन्नै गै औंदी हून अगर बंदा आक्खग पूरी घ्याड़ी बैठी रौहगा ते कबड्डी खेलगा ते फिर ओह् इयां गै रौंहदा पर अगर जेहडा बंदा मतलब दौड़ जेहड़ी ऐ ओह् हर इक स्पोट तांई जेहड मर्जी तुस स्पोटस खेलो ओहदे तांई जेहडा दौड ऐ सब तू स्हेई ऐ ते में ते इये बस बाकी गल्ल बात ऐ है कि हून तुस कौ खो खो खेलो कबड्डी खेलो बेटबाल खेलो बेडमिनंटन खेलो जेहडे़ मतलब जेहडी चीज चिडी छिक्का खैलो जेहड़ी चीज मर्जी खेलो ते मतलब दौड़ जेहड़ी ओह् पैहली प्राइरटी ऐ मेरे स्हाबें कन्नै पैहली चीज ऐ जेहड़ी जरुरत पौंदी ऐ दौड़ने च क्योकि जिसलै तपस दोडगै ताइयो थुआडा जेहडा दिमाग ऐ ओह् कम्म करदा इयां मन रदा मतलब अगर तुस वेटवाल गै खेलना वेटवाल खेलने दा मन तुस सवेरे दौड़ी आए दे होगे थोह्डा इयां जोशा च रौंहना और दूई चीज ऐ दिक्खो बडे़ सारे लोक आक्खदे सानू राती निंदर नेईं आंदी एह् नेईं होआ दा ओह् नेंई होआ दा मतलब अगर तुस दौड़दे रोंहगे ते दौड़ने च थुहानू एह् है कि दौड़दे रौहगे ते बीपी शुगर बड़ी सारी बिमारी कोला तुसें बची रौहना ते अस ते भाई अपने जमाने च शैल दौड़दे रेह् साढ़े बड्डे भ्रा होर बी दौड़दे रेह् उन्हे ते सानू लेई जाना आसे मतलब अपने पिडां च निकली ते इत्थे तक दौड़न जाना इयां अड्डे उप्पर अड्डै उप्पर अपने जेहड़ा जीटी रोड ऐ साढ़े लागै असें उत्थै दौड़ना ते ओह् सानू साढ़े बड्डे भ्राएं गै सिखाई दौड़ भला चलो दोड़न निक्के होंदे इयां मतलब आदत बी ऐ पर जिसलै अस इयां प्रफैशनल तौर उप्पर लैन लग्गी पे इयां उसी थोह्ड़ा कोई कम्पीटिशन स्कूल च स्कूल च कोई कम्पीटिशन ऐ जेहड़ा ओह् बड्डे भ्रा जेहडे़ साढ़े होंदे पिडां दे म्हल्ले दे अपने बड्डे भ्रा ओह् सानू अड्डे उपर लेई जाना उन्हे सानू दड़ाना सिखाया प्रोफेशनली इयां ते चलो बंदा निक्के होंदे दा दौड़दा गै रोौंहदा इयां इत्थै दौड़ा दा होंदा कदें इद्धर खिट्ट लारदा उद्धर खिट्ट लारदा एह् ते चलदा गै रौंह्दा पर जिसलै प्रफेशनली जिसलै असें सोचेआ कि चलो भर्तिया दिक्खने जां काॅलेज दा कोई कम्पीटिशन लड़ने कन्नै दूआ जेहड़ा फिर सानू जेहडे़ बड्डे भ्रां होर साढ़े होंदे रेह् पिडां दे पंज सत अपने भ्रां पिंडा च बी मतलब भ्रां गै होदे ओह् जेहडे़ उन्हे सानू अड्डे उप्परा लेई जाना पूरा दस्सना भाई इयां इयां दौड़ो इयां सिखाना दौड़ियै एह् एक्सरसाइज ना ते एह् चीज नेईं खानी इयां हून दौड़ना होऐ ते फास्ट फूड भला नेईं खाना चौल नेईं खाने मतलब मसम्मी दा यूज जेहड़ा इक आक्खदे ओह् बड़ी स्हेई चीज ऐ दौड़ा बिना याज पिऐ ते मतलब तली मली दी चीज नेई खानी ओह् इक ओह् होंदे मतलब इयां साढ़े उद्धर इयां ते ओह् रसो पर साढ़े उत्थै देसी साढ़ी भाशा चे अपनी मातर भाशा जेहड़ी साढ़ी डोगरी ऐ एहदे च जियां ओह् आक्खदे दलिया बी दलिया खाना दुद्धे च पाइयै बड़ा मजा औना दुद्ध पीने दा दुद्ध पीने गी बी मजा औंदा और केह् बोलदे अगर तुस दौड़ो तां दुद्ध सुध मतलब उऐ आक्खदे नी उऐ आक्खदे नी भला तेल देने दी उस्सै मशीनरी गी जरुरत ऐ जेहड़ी चले हून जेहडी बंदा मशीनरी चले गै नेईं उसी तुस जिन्ना मर्जी तेल दिंदे रवो इयां ते इयां गै बेकार गै कम्म ऐ इयां दौड़गे त दुद्ध बी पीगे तां ओह्वी लग्गना थुआढ़े शरिरे गी मतलब सफुर्ती आनी ऐ जोश आना मतलब दौड़दे रौंहगे ता डंड शंड़ बैठकां वोठकां कड्डनी मतलब प्रफेशन गी सानू जिन्ना मर्जी दड़ाओ थुआढ़ा बड़ा मन करना दौड़ने गी ते ते ओह् इयै गल्ल ऐ भला दौड़ने च सानू मजा बड़ा औंदा ते और इयै भला दौड़ी दाड़ी अस निक्के होंदे अस दौड़ा ने निक्के निक्के होदे ते अजें तक दौड़ा ने गै दौड़ा ने मतलब चलो जी पंज किलोमिटर दस किलोमिटर दौड़ी दोडी दोडी अस इत्थे तक पुज्जे ते आसे गी इयै अस मतलब मूल सार इयै निकलदा ऐ बंदे ने हमेशा दोड़ दी आदत जेही बनानी चाहिदी मतलब मेरी मिगी ते इंसपाइयर इस चीजे ने कीता कि दौड़न दा ना जेहड़ा बंदा ओह् बंदा कंदे बिमार नेई पेई सकदा कंदे आलस नेई नुआढ़े अंदर इयां आलस आई जंदा ना जेहडा बंदे गी अगर बंदा दौड़दा रवे तां उसी आलस पौना कदें नेई आई सकदा मतलब इयां नैचरल तौर गै ऐसा होई जंदा मतलब आक्खदे ना कि भाई कुदरती तौर उप्पर साढ़े आक्खदे भला बंदे च मतलब में आपू बी जांची चीज भला अगर बंदा दौड़दा रवे ना ओहदे च जेहड़ी सफुर्ती है ना जेहड़ी चुसती है ना बनी दे गै रौंहदी ते तुस नेई दौड़ो इयां सेई रवो तां कोई तुस जिन्ना मर्जी ऐ करदे रवो कोई कोई नेई जो किश मर्जी करदे रवो कोई चक्कर गै नोई इन्ने बारी मतलब दौड़ मतलब में आक्खना सारे कोला पैहली चीज ऐ जोहड़ी ओह् दौड़ बंदे गी चाहिदी होंदी ऐ फिजीकल स्ट्रैंथ ताई मतलब दौड़ इयां ढंगे शंगे टप्पी ऐ इयां जंप मारने पौंदा इयां मतलब किश बी करन होऐ दौड़ सब तू जेहड़ी ऐ ओह् जरुरी चीज ऐ में ते इयै आक्खगा